बे सियारखौ आङो जोबोद मोजां मोन्नानै लाबदोंमोन नाथायबा आं बेखौ सानब्रै सानबासोनि उनाव नायै नायै गाज्रि नुलांबाय आरो जिनिसाबो जिरायनायावबो बारा मोजां मोनाखसै आङो जिरायनायफ्रावबो बिदिनो एसे रंफ्राबो बाखुरा जालांबाय बिदिनो बारा मोजां नुवासै बेखायनो आङो दा गोसोखौ बे सियारनि बादै दस्रा सियारसो बायनो गोसोखांबाय आरो दा बे सियारखौ आङो नांथ'लिया बारा आङो मोजां मोनासै आरो दा आङो बेखौ थाल्ला थुल्लायैनो नागारथ'बाय आरो नांथला बे सियारखौ